में तुसेंगी दस्सां ते पैह्लें तां जेल्लै बच्चे दा जन्म होंदा ते ओल्लै जेह्ड़ी मदर मां होंदी ओह्दी बोल्ली बच्चा सिखदा ते ओह्दे बाद में अपनी सनांऽ ते पैह्लें उ'ऐ जेह्ड़ी होंदी मां दी बोल्ली जेह्ड़ी होंदी उ'ऐ सिक्खी ओह्दे बाद में गेई स्कूल ओह्दे बाद थोह्ड़ी थोह्ड़ी मतलब कि डोगरी बी सिक्खी ते प्ही ओह्दे बाद में जेल्लै कॉलेज़ आई ते हिंदी बी आंदी ही लेकिन इंग्लिश इन्नी जादा निं आंदी ही थोह्ड़ी इंग्लिश बी सिक्खी में ते जादै जेह्ड़ी ऐ ना साढ़ी डोगरी भाशा गै चलदी ऐ ते लोग मतलब जादा डोगरी च गल्ल बात करदे न ते डोगरी इक्क जेह्ड़ी ऐ ना इक्क आसान भाशा ऐ सारे बोल्ली सकदे ते सारें गी मतलब समझ आई जंदी हिंदी बी ऐ जेह्ड़ी साढ़ी मतलब कि संविधान दे बिच ऐ लेकिन हिंदी बी जेह्ड़ा ऐ ना सारे लोक जेह्ड़े बोल्ली लैंदे न सारें गी समझ आई जंदी साढ़ी जेह्ड़ी अपनी भाशा ऐ ना साढ़े घर जेह्ड़ी यूज़ करदे न साढ़ी डोगरी भाशा डोगरी भाशा मतलब सारेंगी समझ बी आई जंदी